دلی میں پسماندہ برادریوں کے درمیان اعلیٰ تعلیم کو فروغ دینے کے لئے بہت سے اقدامات اٹھائے گئے ہیں کیونکہ پسماندہ برادریاں ایسی برادریاں ہوتی ہیں جو تھوڑی کمزور ہوتی ہیں جو کہ پیسے سے کمزور ہوتی ہیں ان کو کچھ سمجھا نہیں جاتا بچھڑی ہوئی طبقے کے لوگ زیادہ تر ہوتے ہیں نچلی برادری کہا جاتا ہے ان کو فروغ دینے کے لئے ان کو بہت سارے آسانیاں ان کے لئے پیدا کی گئی ہیں ان کے تعلیم کے لئے آسانیاں پیدا کی گئی ہیں کیونکہ ان کو ریزرویشنس دی گئی ہیں ان کے ایڈمیشنز جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے فری ہو جاتے ہیں کم قیمت پہ ایڈمیشن ہو جاتے ہیں ان کو کھانا فری مل جاتا ہے اور اور بھی بہت سے جو کورسیز ہوتے ہیں وہ ان کے لئے آسان بنائے گئے ہیں تاکہ اعلیٰ تعلیم پا سکیں اور اپنی سوسائٹی میں سوسائٹی میں آس پاس کے لوگوں کے ساتھ ساتھ کمپٹیشن کر سکیں